بدلتی ہوئی ہواؤں کے تبادلے سے علاقائی ماحول پر کئی طرح کے اثرات ممکن ہیں یہ آب و ہوا کی متغیریت موسمی تبدیلیوں کا اظہار کرتی ہے جو کئی طرح کے تبدیلیات کو زندگی میں لاتی ہے جیسے درجۂ حرارت میں تبدیلی زیادہ گرمی یا سردی کی صورت میں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی پر اثر پڑتا ہے دستاویزات کے مطابق بلدیہ حکومتیں اس تبدیلی کے لیے تدابیر اٹھاتی ہیں جیسےکہ کالنگ سینٹرس کی تشہیر گرمی میں پانی کی فراہمی اور برف کے موسم میں بحری کی ممانعت اور بارشوں میں تبدیلی بھی آتی ہے جیسے موسم بارش میں تبدیلیات کے بنا پر زرعی فوجیات اور عوامی زندگی پر اثرانداز ہوتی ہے اگر بارشوں میں کمی ہو تو پانی کی فراہمی میں کمی ہو سکتی ہے جو زرعی کاشت کو متأثر کرتے ہیں اور گردابی ہوائیں گردآلود ہوائیں جیسے ہوتی ہیں گردآلود ہواؤں کی وجہ سے طوفانی اور آندھیوں کا خطرہ ہوتا ہے جو علاقائی حکومتوں کو ایک تدابیر اٹھانے پر مجبور کرتا ہے تاکہ لوگوں کی حفاظت کی جا سکے پودوں اور جانوروں پر اثرات ہوتے ہیں زیادہ گرمی یا سردی کی وجہ سے جانوروں کے پسندیدہ مواقع تبدیل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی پر اثر آ سکتا ہے پر بھی اثر انداز اثر انداز ہوتے ہیں یہ بدلتی ہوئی ہواؤں کی وجہ سے سیاحت پر بھی اثر پڑتا ہے جیسے کہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد مختلف موسموں میں تبدیل ہو جاتی ہے بدلتی ہوئی ہواؤں کے اثرات متغیر ہوتے ہیں اور ان کا علاقے کی جغرافیائی پوزیشن جگہ جیومارفولوجی اور موسمی تبدیلیوں پر بھی اثر پڑتا ہے